हेलौ हम सुरेन्द्र बोलै छी पढ़ै जेतौ एड्रेसपर जे खाना भेजलो ओ एड्रेसपर हमरा नहि हमरा नया एड्रेस जे दए रहल छी कि ओकरेपर खाना भेजो अऽ दी दीवारगञ्ज